नाय आबाद मावनायाव गासैबो बिथिङावनो मोजां मोजाङानो मोजां मोजाङानो मोजां बेबायदि जाहैयो आरो बे नोङो जागायजेननायनिफ्रायनो आबादखौ बिदिन्थि महरै हमनानै लाबाय आङो माइनि आबादखौनो माइ आबाद मावजेननायाव माइज्लि माइज्लि खुबैनायनिफ्रायनो बा खोथिया खालामनो थाखाय जे माइज्लि खुबैयोना बे समनिफ्रायनो मोजां मोननाय फैयो आरो गायनाय होन हालेवनाय होन आलि खोनाय होन माने ज' ज' आबाद फोथाराव थांनानै ज' ज' मावहैनाय बेफोरो मोनसे गोजोन्थाव खौरां गोजोन्थाव खोथा आरो बयजोंबो ज' ज' मावलायलायबा बै न'खरसेहाबो बिस्राबो ज' ज' न'खरैनो फैगोन बा जोंनि न'खरनिबो माखासे थांगोन बेफोराव गावजों गाव नुलायनानै एसे एनै रायदावनानै गायनाय बिराद मोजां बेफोरो आरो आबादनि मा माया गोजोनहोयो बि जाबाय मेइन खोथा जेब्ला आबादखौ मावखांनानै आबाद फोथारनिफ्राय आबादखौ थिखांगोन बा न'आव लाबोनायनि सम बै समाव बिराद गोजोननाय फैयो आरो